हालो म्हाका न्ही हें जाय आशिल्लें खारें खारें नुस्तें आसा तुमचें कडेन धोडयारे आसा तुमचें कडेन धोडयारे

न्ही म्हाका धोडयारे धोड्या धोडयारे जाय आशिल्लें बोमिल जाय आशिल्लें आनी सुंगटां जाय आशिल्लीं सुख सुकी सुंगटां पूण तांबडीं ती आं तांबडी धवी नी तांबडीं जीं आसता पय ती म्हाका म्हापश्यां जाय आशिल्लीं ती ना चेक करून व्हरतलो हांव चेक करून तुमी म्हाका हें शेर करात नी तुमचो खंय येवपाचें लोकेशन ताजें प्रमाणे हें करता ना ना तें हांव हें घेवन येता कन्टेनर घेवन येता की म्हाका तें वैक्यूम सील करपाक जाय सो हांव कन्टेनर घेवन येता ना ना म्हाका ते हांगा अमेरिकेक धाडपाक जाय तें वैक्यूम सील करून धाडटा हांव सुकी सुंगटा हय तांबडी ती ती ती दोन किलो जाय पडिनी दिता तुमी कितें किलोंनी दिता म्हणजे चार पडी जाय पडटल्यो धोडयारे एक एक दोन पडी बोमील म्हळ्या हय हांव येतलो नी थंय सो तुमकां कॅश पेयमेंट करतां हांव कितलो तो सांगा फक्त आता म्हणजे हाजेर हें केल्यार जाता तुमी मेसेज सुद्दां केल्यार जाता ना नाका नाका गालमो नाका नाका नाका मोरी बिरी नाका नाका नाका मागीर फुडें पोवया बरें बरें बरें बरें